जोङो गुबुन दाबसे जायगाव थाङोब्ला बर' राव राज्लायहैनो हाया मानोना बै जायगायाव गुबुन हारिनि मानसिफोरजों बुंफबनाय आरो गुबुन हारिनि मानसिफोरा बर' रावखौनो बुजिया बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बर' रावखौ गुबुन जायगायाव रायज्लाय हैनो हाया गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि बर' रावखौ रायज्लायनो रोङा बा बुजिया बेनि थाखायनो जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोरजोंबो बर' रावखौ रायज्लायनो हायि बायदि जानानै थानाङो आरो गावसिनि रावजों रायज्लायनानै जोङो गावसिनि रावजों रायज्लायननानै जोङो बुजिहोनांगौ जानानै फैयो गांनाय उखैनाय जानाय लोंनाय फारफ्रोमबो बिथिंफ्रावनो गासिबो जों गुबुन हारिनि रावजों रायज्लायनो गोनां जायो